तुमी गोंयांत येले आनी तुमी बांगड्याचे फ्राय बांगड्याची कडी आनी शीत जेवना जाल्यार तुमी कितेंच खालें दर गोंयकाराच्या घरांत सदांच तुमकां नुस्तें कसलें तरी भाजलेलें नुस्तें नुस्त्याची कडी ना जाल्यार नुस्त्याचें हुमण आनीक शीत मेळटलेंच मेळटलें आनी हेच्यान बरें रुचीक इतलें जेवण आनी खंयच मेळपाना तुमकां हे पर्यटकांक सुद्दां आवडटा आनी गोंयकारांचें तर हें फेव्हरेट म्हणल्यार सामकें फेव्हरेट